घर में शादी थिए ऐं महिमान अचनि त पहिरियूं त वॾी ॻाल्हि त इहा थींदी आहे की पाणी जी सहुलियत हुजे रहनि जी सहुलियत हुजे अ कॾहिं पाणी खुटंदो त न आहे जॉइंट फैमिली आहे वॾो घरु आहे पाणी जी जाम सुठी फैसिलीटी बि आहे पर ईअं लॻंदो आहे की पाणी हुअणु तमामु ज़रूरी आहे जॾहिं की घर में कोई फंक्शन हुजे साफ़ सफ़ाई रखनि जे लाइ केरु मे गैस्ट अचनि महिमान अचनि त हुननि खे सनानु करण जे लाइ कंहिंखे वॉशरूम में वञिणो हुजे कंहिंखे कुझु काई नंढा ॿार था हुजनि त हुनजा कुझु कपिड़ा धोअण जे लाइ या पोइ वरी फैमिली लाइ लेडीस जे लाइ भाॼियूं कट वध धोअण जे लाइ ऐं पीअण जे लाइ त ख़ासि करे ॾाढी फैसिलीटी तमामु ज़रूरी आहे त उनजे करे असांजे घर में वॾा वॾा ड्रम्स बि आहिनि वॾियूं टांकियूं बि आहिनि मट बि आहिनि उहो बि सभु भरे रखण खांं पोए बि अगरि असांखे ज़रूरत पवंदी वॾा वॾा उहो अॼुकल्ह बिस्लैरी जा वॾा एॾा वॾा उहो ड्रम्स ईंदा आहिनि त उहे बि असां घुराइ सघंदा आहियूं न त त पूरी टैंकर त आहिनि ई आहिनि फ़ोन कर मिंट में अची वेंदा आहिनि टैंकर त उहो फैसिलीटी बि अॼुकल्ह जाम मिली रही आहे त पाणी जी कॾहिं बि तकलीफ़ कोन्ह थींदी आहे तॾहिं बि असां कोशिशि करे पाणी संभालींदा आहियूं ऐं पाणी जी पाणी त तमामु ज़रूरी आहे पाणी आहे त लाइफ आहे पाणी ना आहे त कुझु बि न आहे